दोरोङारि खुंथाय मोसानायाव मानसिफ्रा गावबा गावनि कालचारनि जि जोम गानो जेरै बिहुआव आसामनि बिहु डान्साव बिहु मोसानायाव बिहुनि मेख्ला सारि गानो आरो जोंनि बर'खौ होनोब्ला जोङो जोंना दख'ना फास्रा जोमग्रा बिदिनो फोथा बायदिसिना थुनानै मोसायो जोंनि बर' ट्रेडिसनेल बर'नि कालचारावथ' गोबां रोखोमनि मोसानाय दङ खेराय मोसानाय बिदिनो हाबा मोसानाय गोबां रोखोमनि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'आव खाम सिफुं सेरजा बेफोरजों ग्रोम ग्रोम रंजायो बेफोरनि माबा बिफोरनि सोदोबजोंनो माने बयबो मोसायो आरो ओमफ्राय गोबां रोखोमनि बुहुमाव गोबां रोखोमनि मा होनो ट्रेडिसनेल मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना गोबां रोखोमनि दङ जोंनि बर'आव बुंनो थाङोब्ला जोंना दख'ना जोमग्रा बेफोरखौ गाननानै मोसायो